नंढिणेपण में जॾहिं मां स्कूल वेंदी हुयसि तॾहिं मूंखे असांखे किताब मिलंदियूं हुयूं जीअं त गुजराती हिंदी अंग्रेजी पर्यावरण गणित ईंदा हुआ असांजे ज़माने में त कई सिंधी स्कूल बि हुया पर असां घर में वेही सिंधी भाषा सिखंदा हुयासीं ऐं पोइ केॾीमहिल स्कूल में अठे ॾींह टास हूंदो हुयो जीअं त सिलाई ॿर्थ ऐं चित्र अहिड़ा सभेई बि टास हुयां ऐं उन टास में मां भा वणंदो हुयो चित्र जीअं त असांखे मास्तर सेखारींदा हुया ऊअं आहिस्ते आहिस्ते उहो सभु कंदा हुयासीं पोइ उनजी हिक उन ॾींहुं हिक पेपर वठंदो हुयो पोइ उहो सुठो करण लाइ असां हुनते वधीक ध्या ध्यानु ॾियणु लॻासीं पोइ स्कूल में बि ध्यानु कंदा हुया ऐं घर जे घर में मां जॾहिं वांदी वेठी हुयसि तॾहिं किताबूं खणी करे हुनमां चित्र छापींदी हुयसि आहिस्ते आहिस्ते इहो चित्र सुठो थियणु लॻो पोइ स्कूल जी छुट्टीअ में वेकेशन में मां चित्र दोरींदी हुयसि हिकिड़ो ॾींहुं एॾो त सुठो चित्र थियो जो मूंखे उहो इलाही पियो वणे पोइ मूंखे पाण में बि इलाही पियो वणे ऐं ॿियनि खे बि इलाही पियो वणे पाड़े वारनि जे पाड़े वारनि खे ॾेखारियो त उन्हनि खे बि इलाही पियो वणे मां अकेली वेठी हुयसि त ॾिठो त महसूसु कयो त इहो सॼो चित्र कुदरती चित्र ठहियो पियो आहे हुनजे में इलाही गहिरो अर्थ पियो ॾिसणु अचे जंहिंमें त नदियूं सूरज घामरो हाणे झोपड़ा ऐं मायूं पाणी भरंदड़ हुयूं ऐं पासे में ॿार रमंदा हुया ऐं जानवर बि हुया उनजे विच में हिक खटि बि हुई त जिते उहे वॾा बुजुर्ग माण्हू वेठा हुया ऐं ॻाल्हियूं कंदा हुया ऐं उनमें इहो वक़्ति मूंखे इलाही वणियो जो पहिरें ज़माने में सभेई वेही गॾिजी रोटियूं खाईंदा हुया उनमां मूंखे इहो महसूसु थियो त उनजो अर्थ इहो निकिरे थो त पहिरां जेके माण्हूं गॾिजी ऐं जेके ॻाल्हियूं ॿोल्हियूं कंदा हुया उनसां पंहिंजो मन जो हाल सुठो थी वेंदो हुयो ऐं पंहिंजा मन जा दुख लही वेंदा हुया